हॅलो गॅस एजन्सी न्हय आमचो गॅस सोंपल्यार खूब दीस जाले आनी हांवें तो बुकिंगूय केला पूण आजून तो गॅस सिलंडर आमगेर हांगा पावूंक ना कितें प्रोब्लम आसा तुमचें म्हजो रॅफरंस नंबर हांव तुमकां दिवंक शकता वन एट नायन टू आनी तुमी म्हाका सांगूंक शकता म्हजो डिलिवरी स्टेटस कितें आसा तो हय हांव दोन मिनटां वेट करूंक शकता प्लीज म्हाका सांगा तुमी कशें किदें कंडिशन आसा तें हां ओके आं तुमचें कितें सर्वर प्रोब्लम आसा न्हय बरें बरें फाल्यां म्हणसर म्हाका मात्शे डिलिवरी दिवंक शकता तुमी ओके आनी थोडे दीस लागतले ओके पूण मात्शें जाता तितले बेगीन म्हाका तो सिलींडर पावोवपाक तुमी ट्राय करूंक शकतात कारण म्हाका खूब प्रोब्लम जावंक लागला ओके